बोरमा आरो दाउ बेखौबो गन्द्रायाव दोननांगौ बेमार जाबा जोङो दक्ट'रनियाव मुलि लायनानै माब्रैहाय रैखा खालामगोन होननानै जोङो दक्ट'रनियाव मुलि लायनानै आबोर खालामनानै दौवो जोङो मुलिखौ आरो एखनबा गोखै फिथाइखौबो थाइखा सोमनानै जोङो दाउनो दौवो आरो मोसौफोराबो दाउफोरखौबो मोजाङै मोजां नों आबोर खालामाबा बे खहा जालांगोन आरो मोसौआबो बेमार जायोबा दक्ट'रनियाव मुलि लायनानै जोङो दौवो बबेखौबा रैखा खालामनो हायो बबेखौबा रैखा खालामनो हाया थैलाङो आरो बोरमायाबो मुलि दौवाबा रैखा खालामनो हायो बबेखोबा हायो बबेखोबा हाया सब जुनारखौ जोङो नायो आरो अमा अमायाबो गन्द्रायाव जोबनानै दोनो जोङो सानसु समयाव आदार होयो आरो मोना मोना जोङो आदार होनांगौ फुंनि खनसे जों खनथाम खनथाम जोङो मुलिखौ होयो आरो आदार होआबा अमा बोरमा गासैबो बारियाव खाबाबो हेबनाय मानाय बेखौबो सेस नायनांगौ आरो दाउ दाउनि बेरामाव जोङो दक्ट'रनियाव मुलि लायो जोङो माबानानै दौवो दैयाव सोम माबानानै गलायनानै जोङो आरामै एंखुरजों लगायनानै जोङो होयो सारै सारै होयो जाहाथे मासेबाबो थालांबायगोन नामा नुयो बबेखौबा रैखा खालामनो हायो बबेखौबा रैखा खालामनो हाया मोसौबाबो बोरमाबाबो सबबो जिरादनोनो जों दक्ट'रनि निरामद लायाबानो जाया